हम बाहरसॅं एगो घूमय लए एलिय हम दार्शनिक छी आ हम सुपौल ज़िला आयल छी लेकिन हमरा एतुका जगह सभके बारेमे नहि पता यऽ तऽ हम अहाँसॅं सुपौलके हनुमान मंदिरके बारेमे पूछय लए चाहै छी अखन हम सुपौल ज़िलामे छी आ एगो होटलमे रूकल छी एतय ई होटल गोकुल स्वीट कॉर्नर

सुपौलेमे जे मेन बाज़ारमे होटल यऽ हँ हँ हम बीना कृष्णामे रूकल छी हनुमान मंदिर जेनाइ छै

हँ हँ हँ हँ ओतय पहुँचनाइ छै हँ हँ

हँ हँ अच्छा आ इधर सुपौलमे विष्णो मंदिर छै की हँ हँ अच्छा हँ तऽ सुपौलसॅं ई बेसी दूर नहि ने परै छै ठीक छै धन्यवाद ठीक छै बादमे बात करै छियै